बा जुन नैरोजा नैजिथाम जि जुन नैरोजा नैजिथाम जिसे जुन नैरोजा नैजिथाम जिनै जुन नै रोजा नैजिथाम जिबा जुन नैरोजा नैजिथाम नैजि जुन नैरोजा नैजिथाम